हैलो आं जी नमस्ते नमस्ते होर में सुनेआ हा तुसें कोल ऐ कमरा में किराये उप्पर लैना हा कमरा आं थ्होई जाह्ग नेईं असें ई दौं कमरे इक्क रसोऽ आं किचन बाथरूम बी चाहिदा पूरा सेट गै चाहिदा आं ओह्दा किन्ना होग ते ओह्दे किन्ने होङन अच्छा अच्छा अच्छा बाऽ इंया भी ओह् बाथरूम बगैरा ओह् बाथरूम बगैरा ते किचन बगैरा इंया शैल ऐ ना शेल्फां लग्गी दियां ओह्दे च आं अच्छा ते उऐ ते जेह्ड़े कमरे न ओह्बी अं अच्छा अच्छा ठीक ऐ ते बिजली दा ओह्दे बिच गै होग जां ओह् असें बक्खरा देना पौग अच्छा ठीक ऐ भी तां औने आं एह् केह्ड़ी साईड ऐ थुआढ़ा एह् पक्का सनाई ओड़ने आं तुसेंगी फोन करियै अच्छा जी